पानी पानी साढ़ी जिंदगी आस्तै बहुत गै जरूरी ऐ पानी दे बिना साढ़ा जिंदगी रैह्ना बड़ा मुश्कल ऐ पानी पानी अस जिंदगी भर इस्तेमाल करने होन्ने पानी पानी अस लगभग रोज़ यूज़ करने होन्ने लाई लैओ पानी साढ़े ताहीं इन्ना जरूरी ऐ की एह्दे बिना अस कोई बी जन जीवन पूरा नेईं होई सकदा पानी पानी ऐसी चीज़ ऐ जेह्ड़ी साढ़े ताहीं चौबी घैंटे चाहिदी सानूं अगर पानी दी साढ़े शरीर च कमीं ऐ ते अस बमार बी पेई सकने आं पानी समझी लैओ की इक्क तरीकै कन्नै साढ़ी जिंदगी ताहीं समझी लैओ कि इक्क ऐसा महत्वपुर्ण ऐ कि एह्दे बिना साढ़ी जिंदगी मुमकन गै निं ऐ पानी दे साढ़ी जिंदगी बिच केईं इस्तेमाल न पानी साढ़े पीने ताहीं कम्म आंदा कपड़े धोने ताहीं कम्म आंदा न्हौने ताहीं कम्म आंदा गड्डी धोने ताहीं कम्म आंदा होर होर बी केईं कम्म ऐ पानी पानी दे बारै ई तुस इस तरीकै कन्नै जानी सकने महत्वपूर्ण की पानी साढ़े दिनो दिन घटा दा गै घटा दा ऐ पानी दी गंदगी कारण बजड़ी मुश्कल आवा दी ऐ पानी पानी ते समझी लैओ तुस साढ़े जेह्ड़े बड्डे बड्डे ग्लेशियर पिघला दे आं उंदी बजह कन्नै सानूं फ्रैश वॉटर थ्होआ दा ऐ ताज़ा पानी थ्होआ दा लग्भग तुस मन्नी लैओ इक्क तरह दा ताज़ा पानी थ्होई जंदा हून अज्जकल केह् ऐ गर्मी जादै पवा दी ग्लेशियर मते पिघला दे जेह्दे कन्नै फ्रैश वॉटर ऐ जेह्ड़ा ताज़ा पानी ऐ ओह् समुंद्र च जाइयै मिला दा जेह्दी बजह कन्नै स्हानू अग्गें अग्गें औन आह्ले समें च पानी दी बड़ी जादै दिक्कत होई जानी ऐ पानी साढ़ी जिंदगी बचाने ताहीं बड़ा जरूरी ऐ क्योंकि पानी ताही साढ़े ताहीं सानूं हाईड्रेशन च रक्खना स्हानू सुचारू रक्खदा साढ़ा पूरी शरीर चलांदा हून इक्क टाईम लेई मन्नी लैओ की अगर साढ़ा जीवन मुक्की जा ते केह् ऐ असें मरी जाना पानी तुस पानी इक्क टाईप दा समझी लैओ की पानी ते साढ़ी जिंदगी दा बहोत महत्तवपूर्ण अंग ऐ अगर पानी साढ़ी जिंदगी दा समझो चली जा ते अस मतलब जी निं पांदे पानी साढ़े ताहीं केईं इस्तेमाल पानी दे केईं बार हून पानी बड़ा जरूरी ऐ साढ़े ताहीं पानी लग्गी जाओ तुस की पानी साढ़े ताहीं रुट्टी ताहीं पानी साढ़े कपड़े धोने ताहीं पानी साढ़े अग्गें पिच्छें कम्म करने ताहीं सानूं पानी बड़ा जरूरी ऐ अगर अगर साढ़ी दुनियां जियां की तुस जानदे कि साढ़ी दुनिया च पानी छड़ा इक्क जां दौ परसेंट रेही गेदा ऐ ओह्बी ओह्दे ताहीं जीरो प्वाइंट छड़ा छड़ा ताज़ा पानी ऐ अगर लोग सेवन इन्ना पानी इस्तेमाल करा दे ओह्दे कन्नै केह् होना की पानी मुक्की जाना हून पानी मुक्की गेआ ते हून फिर अग्गें जिंदगी कियां चलनी हून पानी साढ़े बूह्टें ताहीं बी चाहिदा पानी अगर नेईं होग ते साढ़ी सब्ज़ी ऐनी लग्गनी ऐ अआगर पानी चाहिदा ऐ जिंदगी ताहीं ते पानी अज्ज गै बचाओ पानी दिक्खने दा अआस एअज्ज स्कूल कॉलेज़ बगैरा च बड्डे बड्डे प्रोग्राम कीते जंदे न ता की पानी गी बचाया जाये क्यों ऐसा आक्खा जा दा ऐ क्योंकि आने आह्ले टैम च पानी नेईं बचना पानी साढ़ी जिंदगी लेई इन्ना जरूरी होई गेदा ऐ हून समझी लैओ की अगर इक्क जमानै च साढ़े खूह् नाले तलाब

हून सानूं आक्खी लैओ गंदा पानी पीने ताहीं ते साढ़ा पीने दा मन करदा केह् ताहियें पानी साढ़े ताहीं बड़ा जरूरी ऐ पानी अज्जकल लोग केह् करा दे घरै दा गंद पानी च सुट्टी ओड़दे की पानी च रुढ़ी जाह्ग साढ़ेआ गेआ गंद हून ओह्दा केह् मतलब ऐ साफ सूथरे ते गंद सुट्टदे रौह्चे पानी च गंद नेईं सुट्टना इन्नी जादा गंदगी होआ दी ऐ साढ़े समुंद्र गंदे होआ दे ते उंदे ताहीं रौह्ने ताहीं मुशककल होआ दा ऐ पानी समझी लैओ तुस की इक्क तरीकै दा बड़ा जरूरी ऐ साढ़े ताहीं पानी अस केईं तरीके दा करने होने पानी लाई लैओ तुस इक्क तरीकै दा बड़ा जरूरी ऐ साढ़े ताहीं अंतता में इयै कहना चाह्ना की पानी बिना जल बिन जग अधूरा पानी बिना साढ़ा पूरा धन्यबाद